मिथिलामे कोन कोन पाबनि एहन छै जे मनाओल जाइत छै जे बहुत प्रख्यात छै एहन कीसभ छै जकरा बारेमे अहाँ जानैत छियै कहैत छै जे मिथिलामे जे छै से बहुत पाबनि छै जतय मतलब विश्वमे सभसँ ज्यादा पूजा पाठ सभसँ ज्यादा त्यौहार मिथिलामे मनाओल जाइत छै अहाँके कोन कोन पाबनिके बारेमे बुझल यए हमर मिथिलामे जे छै से बहुत प्रकारके त्यौहार पाबनि होइत छै पहिल जेनाकि छठि लऽ लिअ छठिमे जे छै से ओतयसँ गाँव घरसँ सभ गाँवसभके जेनाकि लोकके मँगेलियै तऽ लोकसभ एलखिन फेर अहाँके जे व्रत करथिन ओ व्रतसँ पहिने एक दिन पहिने खरना करैत छथिन खरनामे अलगसँ गुड़के खीर रान्हैत छथिन फेर ओ भगवानके चढ़ाके फेरो कनि अपने खरना करैत छथिन रातिमे फेर ओहिके दिनमे जे होइत छै से फेर भोर मतलब कि साँझुका अर्घ्य होइत छै ओहिसँ पहिले छठिके पर्वक त्यौहार मनबयके लेल से हमसभ ठकुआ ठकुआ फेर बजारसँ रङ्ग बिरङ्गके फल केरा सन्तरा तखनसँ कुशियार ईसभ अनैत छी नारियल फेर कुम्हरबा अङ्गनासँ ओ पूरा हाथी फेर एतेक बड़का मटका ओहिपर दीप जड़ैत छै घाटपर जाइत छी हमसभ सभकिछु पाबनिके सामग्रीसभ ओरिया कऽ घाटपर गेलहुँ फेर सँझुका अर्घ्यमे जे व्रत करैत छथिन से व्रतवालीसभ पानिमे ठाढ़ होइत छथिन हाथमे चङ्गेरासभ लऽ के ओ जे छै से सूर्यदेवके अर्पित करैत छथिन फेर जेनाकि घाटपर गेलहुँ गाम घर आओरके जे बच्चासभ भेल ओसभ फटक्कासभ फोड़लक घाटपर धूम धामसँ छठि पर्व हमरासभके मनाओल जाइत छै ई जे छठि पर्व छै से दू दिनके पड़ैत छै एगो भऽ गेल हुनकर सँझुका अर्घ्य तहिके बारेमे कहलहुँ ओहिके बाद जे छै से भिनसरका अर्घ्य ओहोमे तीने बजे भोरि उठि कऽ हमसभ घाटपर गेलहुँ डाला सजेलहुँ डालासभ सजाके ओहिपर दीप अगरबत्ती

जलमे जाइत छथिन फेर साँझ फेर जे छथिन ओ अर्घ्य दैत छथिन ओकर बाद जे पाबनि खत्म भऽ गेल तऽ फेर हमसभ घरपर आबैत छी तऽ फेर ओ कनि कनि छठि मैयाके आशीर्वादसँ ओ प्रसाद लऽ के खाइत पियैत छियनि सभकेँ प्रसाद दैत छियनि सभ प्रसाद खाइत छथिन फेर हमरासभके गाँवमे आओर पाबनि भऽ गेल जेनाकि होली भऽ गेल होलियोमे एक होलीसँ पहिने एक दिन होलिकादहन मनाउ फेर ओहिके भोरमे भगवानपर चढ़ैत छै हमरासभकेँ पुआ ईसभ पुआ बनैत छै फेर हमसभ रङ्गसँ अबीरसँ होली खेलेलहुँ एक दोसराकेँ होली लगेलहुँ होली जे छै से बहुत नीक पर्व छै एहिमे रङ्गसँ होली खेलेलहुँ एक दूसरेके गालपर लगेलहुँ धूरा ऊरा ईसभ उड़ेलहुँ बाजा ओजा बजाके नाचलहुँ गओलहुँ ओ सभकिछु फेर एक हमरासभके लऽ लिअ नवमी दुर्गा पूजा आसिनमे जे आबैत छै ओ जे छथिन से नओ दिनके नवरात्रि होइत छै पहिला दिन एगो भग देवी देवताके पूजा कयल जाइत छनि फेर दोसरो दिन फेर ओतहु नवरात्रिमे जे छै ने से दस दिनके मेला लागैत छै नओ दिन भेल पूजा भगवानके फेर दसरा मतलब कि दशमा दिन विसर्जन भऽ जाइत छनि हमसभ मेलासभ गेलहुँ घुमलहुँ साँझ बाती दिया ईसभ सभकिछु केलहुँ हमरासभके गाँवमे जे छै से पर्व सभ बहुत नीक नीकसभ होइत रहैत छै फेर हमरासभके दीपावली आबैए फेर दीपावलीएके लमसम ने तऽ कालिओ पूजा पकड़ा जाइए जेकि दीपावलीमे हमसभ दिया जरेलहुँ ओहिके लक्ष दीपावलीके दिन महलक्ष्मीजीके पूजा होइत छनि हुनका घरमे पूजा करयके लेल हमसभ बहुत किछु करैत छियनि जेनाकि हुनकर खीर भोग लगाबयके लेल प्रसाद लड्डू सड्डू सभकिछु मङ्गाबैत छियनि जेनाकि प्रसादके सभ सामग्रीसभ भऽ गेलै सेसभ तकर बाद फेर शाममे लक्ष्मीजीके पूजा पाठ कऽ के फेर हमसभ दियासभ जड़ेलहुँ सौँसे चारू घर अङ्गनामे सौँसे दियासभ जगमगाके पूराके प्रकृतिके एकदमसँ इजोत कऽ दैत छियनि सभकिछु